हाँ मुझे पाँच संख्याएँ याद हैँ एक लाख दस हज़ार दो सौ दस तीन लाख चार हज़ार एक सौ ग्यारह चार लाख आठ हज़ार दो सौ पैंसठ सात लाख पंद्रह हज़ार सात सौ नब्बे दो लाख दस हज़ार आठ सौ दस